میرا سب سے یادگار تجربہ اس وقت کا ہے جب میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ نارتھن ایریا کا ٹور کیا خاص طور پر ہنزا ویلی یہ میرا پہلا لمبا سفر تھا بائک پر اور ہر پل ایک ایڈونچر تھا راستے میں برف باری کھلی ہوا پہاڑوں کے نظارے اور لوگوں کی مسکراہٹ نے اس سفر کو دل سے لگنے والا بنا دیا ایک وقت ایسا آیا جب ہم ٹھنڈے موسم میں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان پر رکے اور اس چائے کا مزہ دوستوں کے ساتھ وہ لمحہ وہ کبھی نہیں بھولتا یہ سفر اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ اس نے مجھے خود پر بھروسہ کرنا سکھایا اور سکھایا کہ اصل زندگی کمفرٹ زون سے باہر ہوتی ہے